हैलो मिंत्रा मां अजमेर मां हिकु पार्सल वरितो हुओ जेको कमीज़ सां संबंधित आहे त कमीज़ जी जेका नाप आहे उहा डबल एक्सेल जे बदिरा सिंपल हिकु एक्सेल आयल आहे त उहा मूंखे वापसि करणी आहे त तव्हां व्यवस्था कयो ताक़ी तव्हांजो माण्हू अची करे मुंहिंजे घर मां उन कमीज़ खे वापसि पिकअप करे ऐं कंपनी ताईं पहुचाए ऐं कंपनी वापसि मूंखे मुंहिंजे नाप जो उहो कमीज़ मोकिले सघे